हमें अपनी तरफ से बुनाई सिलाई के नमूने टेकनिकों के हम ड्रेस बनाने की कोशिश की है जो वैसे तो घर में ड्रेस बनाने या सिलाई के काम महिलाओं के लिए हैं कुछ जेन्स भी करते हैं वैसे ही हम भी कुछ ड्रेस बनाने की कोशिश की है जो इस्कुल ड्रेस हैं सट पेंट हैं जो कि इस्कुल ड्रेस बनाने की कोशिश की तो थोड़ा सा कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा था जो मतलब कैसे क्या करें तो हमने यूटूब खोल के देखे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाए जो ऐसे ऐसे सिलाई करना चाहिए ऐसे वह मतलब ऐसे फोल्ड करके ऐसे ऐसे फोल्ड करके फिर ऐसे सिलाई को मसीन के द्वारा करना चाहिए तो हम वह ड्रेस बनाने की कोशिश की और यूटूब के माध्यम से हम अच्छे ड्रेस बना सके और यह बुनाई का भी काम हम कोशिश की तो बुनाई भी जो स्वीटर में स्वीटर में एक हम फूल लगाना चाहते थे लेकिन फिर हम कोई किसी यूटूब से हेल्प लिए तो वह भी हमें अच्छे से सिखा दी जो कोई अच्छे से सिखाई है जो ये जो फूल ऐसे डिजाइन किया जाता है बुनाई में तो हम कोशिश किए तो वह भी बहुत अच्छे से बन सके और यह सिलाई भी इस्कुल का ड्रेस भी हमें बहुत अच्छा से बन सके बना बन बन सके कोशिश मतलब कोशिश की तो दोनों चीज़ हम बना पाए हैं